सिंधी भाषा जी असर त ॾाढी आहे जेका सिंधी समाज आहे जेको चवंदा आहियूं की भई धंधे में बि सभिनी खां अॻिया रहंदो आ सिंधी भाषी होश्यार बि आहिनि सिंधी भाषा जंहिंमें सिंधीअ में पांजे त्यवहार ईंदा आइन चालीहो साहिबु रखिजंदो आहे झूलेलाल जा मंदर में भक्ती सां भाव सां छेॼियूं लॻंदियूं आहिनि उन जा भक्ती सां उन पर झूलेलाल जी सभु माना पूजा कंदा आहिनि तंहिंखा पोइ चालीहें में बि दिलि सां सभई तन मन धन सां त्योहार मल्हाईंदा आहिनि चालीहें जो चाअलीह ॾींहं उपवास रखंदा आहिनि चालीह ॾींहं भॻिवानु झूलेलाल खे मल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधी पहरीं बि अॼु बि ताईं में बि सिंधी ॾाढा हुशार गड़ाइजंदा इन ऐं कीअं ज हिकिड़ो भई ॿुड़ीअ खां सरजन करे ऐं किथे जो किथे सिंधी पुॼो आहे अॼु सिंधी समाज में जेके बि पंहिंजा सिंधी आहिनि उहे शायदि केरि नौकिरी कानि थो करे शायदि सभिनी खे पंहिंजा बिज़निस आहिनि हर को सिंधी पंहिंजे ॾिसंदा आहियूं त पंहिंजे सिंधी समाज जा घणे ई अहिड़ा युवक आहिनि अहिड़ी घणी हींअर ई जेके छोकिरा छोक आहिनि उहे धंधे में पंहिंजे पाण खे इलाही अॻियां वधाए चुकिया आहिनि त सिंधी सिंधी समाज में बि घणी अॻिते अहिड़ा प्रोग्राम थींदा आहिनि सिंधी समाज में संस्कृति अहिड़ी ऊची आहे सिंधी समाज जा जेके जेका भाषा आहे उहा ई मेन त मिठी भाषा आहे सिंधी समाज जा एतिरा कार्य थींदा आहिनि सिंधी समाज में एकता एतिरी आहे सिंधी समाज जा मंदर में एतिरा प्रोग्राम थींदा आहिनि एतिरो तन मन धन सां ऐं झूलेलाल भॻिवान जी शेवा कंदा आहिनि त सिंधी समाज जे हिक ॿिए खे सभु िहे मदद करण लाइ बि अॻियां रहंदो आहे सिंधी ख़ाली ख़बर पवंदी आ्हे सिंधी में भई सिंधी माण्हू आहिनि त हर को व्य हर को व्यक्ति हर को शहरु सिंधियुनि खे प्यार सां स्वीकारींदो आहे छो जो सिंधी में चवंदा आहिनि सभई बि सॼी दुनिया चवंदी आहे की असां सिंधियुनि मां कुझु सिखंदा आहियूं सिंधियुनि मां धंधो सिखंदा आहियूं सिंधियुनि मां मिठास सिखंदा आहियूं सिंधियुनि मां प्यारु करणु सिखंदा आहियूं कीअं सिंधी हिक ॿिए खे मदद था कनि त इहा सिंधी समाज में इहा पंहिंजी जेका भाषा आहे उहा ॾाढी असर छॾे चुकी आहे ऐं अञा बि अॻिते बि सिंधी समाज अॻियां ई वधे पियो थो